हेलो प्रणाम सर ठीक छी हालचाल तऽ ठीके छै जेना तेना चलैत छै केना रहैत छी जेना जे रहै आयल रहै सभकुछ भँसिके गेलै फेर उएह जेना तेना चलैत छै केनाहितो केनाहितो अपन माङ्गि चाङ्गि खाइत छी लए के अपन खाइत पियैत छी रहैत छी खेती पथारी सभ चलि गेलै जे नोन साग धान रहै सभ डूबि गेलै जी कीनके खाइत छी केना आर जे बड़ दुःखमे रहैत छी बड़ तऽ दुखी रहैत छी सभ कुछ डूबि गेलै तऽ दुःखेने भेलै सभकुछ डुबि डाबि गेलै

सभ छै उएहमे बाहरोमे छै आओरो गाँवोमे छै खेती आर जे एगो दूगो डूबल छै उगल छै ओकरा सभ देखैत छै आनैत छै काटि कुटि कऽ एको साँझ चलतै ने पेटो टा चलतै ने खेतै पितै कनि मनि जे रहैत छै चलैत छै खाइत पियैत छै अपन रहैत छै किछो नहि छै किनबै कतय से उएह सभ किछु डूबि गेलै हेरा गेलै तऽ किनबै केना सभ किछु डुबि डाबि गेलै हँ सभकिछु डूबि डाबि गेलै पैसा कौड़ी छै नहि दूसरा गप सरकारो पैसा कौड़ी दै नहि छै जेना तेना अपन चलैत छै आ भगवान देखैत छै ने भगवाने सभ किछु देतै गामो परका सभ एके स्थिति छै

सभके उएह स्थिति छै